नमस्ते नमस्ते जी लग जाएगा हिसाब से तीन हज़ार तक है साइकिल जी जी जी आप आईए दुकान पर कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा साइकिल भी पसंद कर लेंगे कौन सा कलर का चाहिए साइकिल

जी आईए दुकान पर हर एक कलर का साइकिल है हर एक दाम का साइकिल है आईए डिस्काउंट भी कर देंगे आपके लिए जी मतलब आईएगा तो हर एक कलर का है न पसंद कर लीजिएगा मिल जाएगा आपका लग जाएगा उसका ऐसे तो तीन हज़ार का मिलता है आप आएँगे तो कुछ डिस्काउंट कर देंगे हम बड़े वाला भी ठीक है बड़े वाले का तो पाँच हज़ार लग जाएगा जी आप आईए दुकान पर तो हम डिस्काउंट कर देंगे बड़ा वाला में भी और छोटा वाले में भी कौन तो बड़ा वाला ही ले लीजिए हाँ सब बढ़िया है ठीक है ठीक है मिल जाएगा आईए दुकान पर डिस्काउंट हो जाएगा जी जी आप आइए अपने बच्चे को लेकर आईए और पसंद कर लीजिएगा यहाँ उसका अलग दाम है मोटा पहिए वाले का ठीक है मिल जाएगा वोह भी है मेरे पास